हेल्ल' हेल्ल' आं जास्टिन हाज'वारि बुंदों आच्चा आंनि दखानाव दायो बर्त'मान दङआ जाहैबाय आपेल दं थाइजौ दं आरो माखासेआ सफैथ'वाखै सप्ताहसेसोनि उनाव सफैगोन दा नोंथांनो मा मा नांगौ गोनांथि जादों बेखौ फोरमाय हरबानो जाबाय दायो बर्त'मान आपेलनि दामा एक्स' सेजौ नैजि वान टुवेन्टि रुपिस सेरसे होनब्ला सेरसे आरो थाइजौखौ नांगौ ना नाङा नोंथां नासप'तिआ दायो आंनि स्ट'कआव गैथ'आ नासप'तिआ थ' नोङो सप्ताहसेसोनि उनाव एभेलेबोल मोननो हागोन थाइजौजों आपेलजों दङ दायो बर्त'मान थाइजौनि दामआ एक्स' माबा सेजौ जि रां केजियावहाय केजि बेसे नांगोन बेखौ केजि मोनसे बेखौ केजि मोनसे थाइजौखौ केजि मोनसे आपेलखौ केजि मोनसे ना जागोन दे नोंथां ओमफ्राय नोंथांनि डिटेल्सआ आं बहा हैनांगौ बेखौ

जागोन दे जागोन औ औ जागोन दे नोंथां जागोन दे आङो दायो नोंनि माबाखौहाय नोंनि बुस्तुफोरखौहाय पेक खालामनानै मानसि थिनहरगासिनो दङ जेब्लानोखि सहैगोन नोंनावहाय फ'न खालामनाय जागोन आरो दे गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो बेबायदिनो नांगौबा खबर लाबावनो हागोन आरो जागोन दे गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम